हमर हमरासभके दरभङ्गा जिलामे सरकारी नौकरीके पिछाँ बेसी भागै छथिन आदमी प्राइवेट नौकरीके पिछाँ नहि भागै छथिन लेकिन एतऽ बढ़िआँ बढ़िआँ कम्पनी नहि छै फैक्ट्री नहि छै आओर फेर अपन पइसाके अभावसँ लोकके अपन बिजनेस नहि छै ताहि दुआरे आदमीसभ कतेक आदमी पढ़ल लिखल तऽ नहि छथिन तेँ ने प्राइवेट नौकरी करैलए चाहै छथिन ओकरसभके लेल समाधान नहि छै ओना जे पढ़ल लिखल नहि छथिन जे पढ़ल लिखल छथिन तिनका सरकारी नौकरीके पिछाँ भागै छथिन आइ टी आइ सब किछुके एक्जाम पास कराबै छथिन तहन ओहिके लेल सरकारी नौकरी होइ छनि सरकारी नौकरी भऽ जाइ छै तऽ अपन युगो युगो तक नीक रहल अपनो भेल बालोबच्चा तकके फाइदा रहल दुख नहि भेल कहिओ खान पानमे या अपन कोनो भी चीजमे आओर जे पढ़ल लिखल नहि रहै छथिन ओ प्राइवेट नौकरीके लेल घुमै छथिन बौआइ छथिन ईसबके आब दरभङ्गा जिलामे सुविधा नहि छै किएकि फैक्ट्री नहि छै कम्पनी नहि छै एक पैसाके अभावमे गरीब ताहिमे बिहारके बदलथिन तहने ने सभके सबकिछु हेतनि तहने ने अपन बिजनेसो ठनथिन कतेक एहन आदमी छथिन जे बिजनेस करै छथिन मेहनति कऽ कऽ बिजनेस करै छथिन अपन आदमीसभ फैक्ट्री रहतै कम्पनी रहतै तहने ने बेरोजगारसभके ओहिमे आदमीके लेल जेतै तहन प्राइवेटो नौकरीमे बढ़िआँजकाँ कमेतै पढ़ल लिखल नहि छथिन तऽ कि करथिन मूर्खवला काज जएह काज हुनकासँ भऽ सकै छै सएह ने काज ओ कऽ सकै छथिन एहिके लेल फैक्ट्री गोदाम कोनो कोनो रहतै बढ़िआँ बढ़िआँ चीजसब तहन ने मूर्ख आदमीसभ कऽ सकै छै पढ़ल लिखल तऽ सरकारी नौकरीके पिछाँ भागबे करथिन